क'क्राझार जिल्लायाव आबाद दिहुनथाइनि माखासे आदब बुङोब्ला जोङो ट्रेडिसनेल सिगाङावथ' जों ट्रेडिसनेल सोलिदों जोङो बांसिन मा जायो अखानि सायाव बांसिन निरबर खालामदोंमोन अखानि सायाव बेस खालामनानै माइ बा फाथो जुखाम बेफोरखौ जोङो अखानि सायाव मिथिंगानि सायाव बरसा खालामनानै जोङो फ्राय आबादखौ जों खालामबोदोंमोन बेनि उनाव माखासे बिनि उनफोराव मा जाबाय द्रेन द्रेन बा केनेल जामफैनि बेबसथा जामफैनि बेबस्थाखौ लासै लासै जों बबेबा बबेबा गासिबो ओनसोलाव खालामनो हायाखैबाबो माखासे माखासे सेलेक्टिभ ओनसोलाव जोङो आथिखालाव जामफै बा दै दै राननायनि दै होनायनि बेबसथाखौ जों खालामदों